ह्या दिसांनी बदतली जिवन शैली आसत किंवां टेन्स वातावरण आसत किंवां आनी खंयचे गजाली आसत जाका लागून प्रत्येक घरांत आमका एक किंवां दोन किंवां केन्ना केन्नाय पुराय घरानच गोडे मुताची दुयेंती आमकां पळोवपाक मेळटा हाली हाली तर जी ल्हान भुरगीं आसा तांचे मदीं सुद्दां हे गोडेमुताचे दुयेंतीचे जे प्रमाण जे आसा वाडत चलिल्ले आसा आमच्या गावांत सुद्दां अशें खुबशें लोक आसात जे ह्या गोडेमुताच्या दुयेंसान त्रस्त आसात आनी हें जे लोक आसात तें ताचें ह्या ह्या दुयेंताचे दुयेंसाचे ते घरगुती उपाय करता तातूंत भितरले कांय उपाय म्हळ्यार एक जांबळां जेन्ना जातात जांबळां जेन्ना पिकतात तेन्ना ही जांभळाची फळां जाता तितली मेळटा तितली खावप आनी खाले उपरांत ताच्यो ज्यो बियो आसतात त्यो बियो बऱ्या वतांत सुकोवप आनी ताचो सुकयल्या उपरांत ताजो बरो पिठो करप आनी पिठो करून तो सांबाळून दवरप आनी हो जो पिठो आसा तो सकाळी उठून एक चमचो भर जावं किंवां अर्द चमचो जसो तांकां जाय त्या प्रमाणे ती उदकांत घोळून ते पिवप ताचे उपरांत बाकीचे आपल्याचे खावपाक लागता म्हणजे खाता ते खावप दुसरे उपाय म्हळ्यार मेथीचे जे दाणे आसता ते दाणे बरें भाजून घेतात आनी भाजून घेवन ते ताचो पावडर करता तोवूय तसोच एका डब्यान स्टोर करता भरून दवरता आनी सकाळी उठून कांय खावचे पयली ताचे उदक करून इल्लेशें मेथयेचे जो पावडर आसा तो पावडर उदकांत घालता आनी तो शिजयता आनी तें उदक घेता ताचे नंतर करबेलाची जी पानां आसात ती पानां मदीं मदीं लोक चावून खातात गोडेमुताचेर वखद म्हणून सदां फुलिची पानां रोसय लोक घेता आनी त्याच बरोबर जी गुळवेर आसा गुळवेरिचो काडो जो आसा तो लोक ह्या गोडेमुताच्या दुयेंसाचेर वखद म्हणून करता आनी आमची जी पयलीं साकून चलत आयिल्ली पद्दत म्हळ्यार आमी आमच्या गांवांत दर आटवड्यांत आयताराक किंवा बुधवाराक आमी एक तर किरायत्याची जी पानां आसतात तेंचो ती पानां शिजोवप आनी तो तेचो काडो जो जाता तो भुरग्यांक किंवां जाणटे सगळेंच लोक आयतार किंवा बुधवाराक पयली लोक पिताले ते लोक ती जी पद्दत जा आसा अजूनूय बरेंचशें घरानी आमकां पळोवपाक मेळटा हो एक ह्या गोडेमुताचेर प्रभावी उपाय असो आमच्या गांवांत चालू आसा